अधर्म लोकांक दुसऱ्याची सेवा करपाक आनी गरजेवंताक मदत करपाक शिकयता सैमाक आनी भोंवतणच्या वाठारां कडेन मोग आनी काळजी घेवपाक प्रोत्सन दिता देणगी दिव दिवप आनी गरिबांक मदत करप ही म्हत्वाची कृत्य म्हणून पळयतात शिकवण दयाळपण जापसालदारकी आनी हेरा कडेन आनी पर्यावरणाक एकचारान जगप हांचेर भर दिता